हम बीरबल कहानी वाला किताब थे हम लोग को बहुत पसंद पड़ता था बहुत अच्छा लगता था कहानी हम लोग हम लोग सो बहुत उस को पसंद किए बहुत अच्छा लगता था बीरबल कहानी वाला किताब और फिलिम में जैसे मिथुन का हुआ वह भी बहुत हम लोग को पसंद है जैसे अजय देवगन का है गाना भी है फिलिम भी है बहुत हम लोग को पसंद पड़ता है जैसे केसरी लाल है उसको भी गाना हम लोग को बहुत पसंद पड़ता है और जैसे पवन सिंह का है वह भी गाना हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है आ निरौआ के जैसे है वह भी हम लोग को बहुत पसंद पड़ता है ओ सभी गाना और गाना में जैसे छोटी बहू आर है सिरिअल में छोटी बहू हुआ वह भी बहुत हम लोग को बहुत अच्छा लगता है जैसे छोटी बहू वाला हुआ छोटी बौह फिलिम सिरिअल है वह भी हम लोग को बहुत अच्छा था हम लोग देखते थे बहुत ठीक लगता था और ऐसे जैसे और छोटी बहू भी बहुत अच्छा लगता था ईगो छोटी अथि सिअल और अजय देवगन का थे हो वह भी अच्छा लगता जैसे मिथुन का फिलिम है वह भी अच्छा लगता था जैसे पवन सिंह का था वह भी अच्छा लगता है केसारी लाल का भी गाना बहुत अच्छा निरौआ वाला यह अच्छा सुनते हैं कि बक बोल रहा है गाना में सिर्फ निरौआ का शादी होता है तो वह आता है तो उनको नोकरी आता है वह बोलता है कि बाबू जी सुनिए अर्जी हमार वह गाना बार बार आता है वह भी अच्छा लगता था